हैलो नमस्कार डैटा पलान दे बारे च अस किश दस्सना चांह्दे आं अज्ज दे टाइम च बड़ियां कंपनी होई दियां न एयरटैल्ल बीऐस्सऐन्नऐल्ल जियो ऐ तां आइडिया वोडाफोन लेकिन जैदातर एयरटैल्ल दा अजकल जमाना ठीक ओह् ऐ नैट्टवर्क जेह्का ठीक ऐ म एह् प्लान बी अजकल बराबर न सारें दे बीऐस्सऐन्नऐल्ल दे बी प्लान ठीक न बीऐस्सऐन्नऐल्ल दे नैट्टवर्क च बडी प्राब्लम ऐ अस यूज बीऐस्सऐन्नऐल्ल बी करदे ते एयरटैल्ल बी करदे न एयरटैल्ल च नैट्टवर्क दी प्राब्लम निं ऐ नैट्टवर्क बी अच्छा नेईं ऐ एयरटैल्ल दा डैटा बी अच्छा नेईं है इं'दा जैदा मैंह्गे प्लान बी नेईं ऐ न इं'दे अगर नैट्टवर्क च दिक्खेआ जा तां बीऐस्सऐन्नऐल्ल दा बहुत जैदा नैट्टवर्क खराब ऐ कमरे दे अंदर चलेआ रेंज नेईं औंदी बाह्र होऐ कोई ते रेंज औंदी ऐ एह् ऐ बीऐस्सऐन्नऐल्ल दे प्लान बडे़ सस्ते न इन्ने सस्ते पलान दा केह् फायदा ऐ जे अगर यूज नेईं होन नैट्टवर्क बी नेईं चलदा ऐ बीऐस्सऐन्नऐल्ल दे बहुत स्लो स्लो चलदा बाह्र चली जा बदां ता नैट्ट चलाई सकदा यूज करी सकदा नेईं ते एह्दा नैट्ट बी निं कोई यूज करी सकदा ते जिओ दा जिओ दा नैट्टवर्क बी बाह्र गै चली सकदा अंदर ओह्दा बी घट्ट घट्ट गै चलदा कमरे द'ऊं तिन कमरें दे अदंर चली जा कोई तां नुहाड़ा नैट्ट चलना बंद होई जंदा कालिंग औने दी कोई ओह् अवाज औना बी बंद होई जंदी एयरटैल्ल दा जे थोह्ड़ा एह् कम्फर्टेबल हैन थोह्ड़े जे एह् यूज करी सकदे अस एह्दे नैट्टवर्क अदंर बी ओंदे न कालिंग बी होई जंदी कालिंग नैट्ट बी ठीक चली पौंदा अदंर